हैलो ओह् बन्धे आए दे तुंदी हट्टिया आं ओह् असें बन्धे बनाने थोह्ड़े कड़े बनाने ते सुन्ना लैना थोह्ड़ा ते पता निं केह् रेट चला दा सुन्ने दा अच्छा तुसें ई नेईं पता होनी शाह् होरें ई पता होनी रेट दिक्खने शैल रेट ला दे नमें रवाज़ै दे अच्छा ते असें औना ऐ ते दिक्खने ते थोह्ड़े छुड़ने न बन्धे ते कढाने बन्धे में कड़े बनाने ते कन्नै झुमकियां बनानियां